जय झूलेलाल मुंहिंजे जीवन में सभिनी खां वधीक चुनौतियूं आयूं आहिनि उहे आहिनि पढ़ाईअ जूं छोजो पढ़ाई पहिरीं जे जमाने में छोकिरियुनि खे घटि पढ़ाईंदा हुआ इनजे करे उहे अॻियां न वधी सघंदी हुयूं माइटि चवंदा हुआ की छोकिरियुनि खे वधीक न पढ़ाइजे ऐं सिंधी मिडियम पढ़िया आहियूं जंहिंजे करे असांजी सिंधी भाषा अॼु ताईं क़ाइमु आहे ऐं इंग्लिश में पैरेंट्स असांजा माइटि विझंदा न हुआ इनजे करे सिंधी असांजी भाषा अॼु ताईं बर्क़रार आहे पर इहे चुनौतियूं आहियूं की जीअं जीअं असां वॾा थियासीं ॿ शादियूं कयूं त ॿारनि खे पढ़ाइण जे लाइ असांखे वापसि इंग्लिश न ईंदी हुई जंहिंजे करे असांखे हिन ॻाल्हि जे लाइ ॾाढी चुनौतियुनि जो सामनो करिणो पयो त असां ॿारनि खे सिंधी मिडियम त नथा विझी सघूं पर जेकॾहिं इंग्लिश मिडियम में उन्हनि खे विधो आहे त सिंधी में मां त हुननि सां घर में मस्तु ॻाल्हाईंदी आहियां ऐस पर पंहिंजे जीवन में इहे चुनौतियूं पार कयूं जो अॼु मां एतिरी तकलीफ़ुनि में गुज़री करे चयो मां इंग्लिश मिडियम न बि पढ़ियसि पर मां अॼु पंहिंजे जीवन में पंजनि सालनि खां योगा जी पढ़ाई करे अॼु ख़ुदि पंहिंजे पेरनि ते हिकु योगा टीचर थी आहियां जंहिंजे करे मुंहिंजी इन चुनौतियुनि मां पंहिंजो पाण सां मां विश्वास रखियो की न भले मां सिंधी मिडियम आहियां पर मां अॼु पंहिंजे जीवन खे चङी तरह पंहिंजो जीवन संभाले सघां थी पई तीअं न आहे की सिंधी पढ़ण सां कोई माण्हू अॻियां न वधी सघंदो आहे पर सिंधी पढ़ण खां पोि बि सभु चुनौतियुनि जो सामनो करे करे धीरे धीरे मां पंहिंजे जीवन में शादीअ खां पोइ अॻियां वधी आहियां ऐं हाणे मां हिकु पंहिंजे पेरनि ते बीठलु हिकु योगा टीचर आहियां त इनजे करे कंहिं बि भाषा से ईअं न आहे त सिंधी पढ़ण माण्हू अॻियां न वधी सघंदो आहे उहो बि पंहिंजी जीवन में सभु कुझु करे सघंदो आहे जेकॾहिं पंहिंजे विश्वास आहे असांखे त सभु कझु मुम्किनु आहे जय झूलेलाल